नमस्ते दीदी जी दीदी आपको कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए हाँ मिल जाएंगी पर ये न थोड़ी सी महंगी है अभी क्योंकि बालाघाट में नहीं आ रही है तो आपको यह एक पीस नब्बे रुपये का मिलेगा पर ऐसे तो ये पचास रुपये की आती है पर अभी नहीं मिल रही है इसलिए थोड़ी महंगी मिल रही है बालाघाट में नहीं है इसलिए क्या बोले मेरे पास अभी बीस से तीस पीस है बस उसके बाद नहीं है हाँ नहीं पर आपको एक पीस अस्सी से नब्बे रुपये लगेंगे और हद से हद मैं न सत्तर रुपये कर सकती हूँ उसके बाद नहीं कर सकती कम और कोई फ्लेवर की हाँ मैं आपको फ्लेवर के नाम बताऊँ क्या आपको आप लग रहा है कन्फ्युज़ हो रहे हो कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए तो मैं बता देती हूँ एक बार बटरस्कॉच स्ट्रॉबेरी मिल्क आइसक्रीम हैं खुश आइसक्रीम है मैंगो वाली आइसक्रीम है बनाना वाली आइसक्रीम है अभी न ये नया फ्लेवर निकला है और ग्रीन एप्पल यह भी है और आइस आइस कॉफी है एवरी भरी है आपको इनमें से कुछ पसंद है हाँ टॉफी आइसक्रीम भी है हाँ खस्ता आइसक्रीम भी हाँ खस्ता आइसक्रीम भी है ये भी है पर ये बहुत पुराना फ्लेवर हो गया तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रही आपको नहीं मतलब यह हम लोग जब छोटे थे तब से चल रहा है इसलिए बोली पुराना हो गया नहीं वैसा कुछ नहीं है सिर्फ़ यह बोल रहें है कि आप दूसरा ट्राय कीजिए न दूसरे फ्लेवर भी ले लीजिए हाँ पर नई चीज़ें भी तो करना चाहिए न आपको हाँ है न वो भी है वो हाँ हैवमोर टेन डबल चोकोबार चाहिए और कुछ बटरस्कॉच बटरस्कॉच और वेनिला दोनों बिकते हैं हाँ मैं न आपके लिए हैवमोर आइसक्रीम केक चॉकलेट तो ये फ़ेमस हैं या ये लेना चाहिए आपको फाइव हंडरेड एम एल का बॉक्स है वो ले लीजिए और चॉकलेट वेनिला आइसक्रीम है और टेन डबल चोकोबार है खस्ता आइसक्रीम है यह सब पैक कर दूँ क्या आपके लिए

ठीक है मैं पैक कर देती हूँ आप ले लीजिए और हैवमोर है और पर इसमें आपने सिर्फ हैवमोर बोले पर यह हमारे पास यह है हैवमोर आइसक्रीम केक चॉकलेट है और इसका बॉक्स है फाइव हंडरेड एम एल का तो ये पैक कर दें आपके लिए और ये चॉकलेट वेनिला आइसक्रीम नहीं एक बार पर मुझे आपसे कन्फ़र्मेशन भी चाहिए न तो पता है हमारे बीच में एक जी जी मैंने पैक जी

हाँ मैं पैक कर देती हूँ ये आपका बिल है हज़ार रुपये हाँ नहीं आपने बोले न जल्दी पैक कर दीजिए मैं कितने बार बताऊँगी वो इसलिए मैंने पैक करके आपके लिए कर दी थी जी जी ये लीजिए टेस्ट कैसा लगा टेस्ट ठीक है यह यह लीजिए और जी जी जी